दक्षिण दिल्ली जिले में अॼु कल्ह पढ़ाई जी वजह सां माईनि जो इलाही हेठि हुनजे मथे इलाही भेदभाव कंदा आहिनि जंहिं करे उन्हनि खे इलाही चुनौतियुनि जो सामिनो करिणो पवंदो आ हेहू किथे अचनि वञनि तॾहिं बि हुननि जे में इलाही भेदभाव कंदा आहिनि चओ कुझु कम कंदियुनि तॾहिं बि हुनखे मर्दन खां हेठि ई समुझो वञिबो आहे हिन वजह सां ई माईनि जो जिते किथे ॾिठो वञिजे हेठि हुननि खे समुझनि ई कान था कोई कुझु समुझंदो ई काने माई आहे कुझु करे न सघंदी उन्हनि खे ई लॻंदो आहे मर्द आहे त मर्द सभु करे सघे थो लेकिन माईनि जे वसि में कुझु बि काने उन्हनि जी बालपण में ई शादी कराए लाईंदा हुआ कम जे लाइ बि उन्हनि खे चईंदा कुझु कमु नथी करे सघो तहिड़ो हुननि मर्दनि में ऐं माईनि जे विच में उन्हनि खे इलाही भेदभाव रखंदा हुआ